राजस्थान में नौकिरियुनि जी तमामु घणी संभावना आहे छो जो राजस्थान में बि सभेई डिपार्टमेंट आहिनि शिक्षा विभाग बि आहे पी डब्लू डी बि आहे जल विभाग बि आहे माइंस जो विभाग ई आहे अहिड़ी तरह घणाई विभाग आहिनि जिन में नौकरियुनि जी तमामु वधीक चांस थी था सघनि जीअं शिक्षा विभाग में बि केतिरा ई पद एल डी सी यू डी सी चपरासी प्रिसिंपल शिक्षा अधिकारी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अहिड़े मतिलब त काफ़ी नौकरियूं आहिनि जेके पाण राजस्थान में करे सघूं था ऐं राजस्थान में विकास बि करे सघूं था राजस्थान में नौकरीअ जी प्रक्रिया ईअं आहे त आर पी एस सी या एस एस जी जे थ्रू भरती थींदी आहे ऑनलाइन फॉर्म भरिया वेंदा आहिनि ऐं सभ खां वधीक इन में नौकरियुनि लाइ त तयारी करण लाइ कोचिंग सैंटर बि आहिनि जेके ॿारनि खे कोचिंग करे उन्हनि खे नौकरी प्राप्त करण में सहायता कयूं था ऐं काफ़ी स्किल बि वधे थी इन सां मार्केटिंग में केरु वञणु चाहे त मार्केटिंग में बि मैनेजर वग़ैरह ठही थो सघे